میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہفتے کی آخر میں گھومنے کا منصوبہ بنا رہی ہوں ہم سب کو ایک ساتھ ٹرین کا ٹکٹ بک کروانا ہے تاکہ ہم آسانی سے سفر کر سکیں میرے پاس سفر کی تاریخیں اور اسٹیشنوں کے معلومات موجود ہیں لیکن بکنگ کے صحیح طریقے کا پتہ نہیں ہے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ہمیں سفر کی مکمل تفصیلات مل جائیں جیسے کہاں سے ٹرین پکڑنی ہے کون سا اسٹیشن ہے سفر کی تاریخ کیا ہے اور دوستوں کے لیے سیٹوں کی ترجیحات کیا ہیں میں اپنے یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے ٹکٹوں کی گروپ بکنگ کرنے کے طریقے کی رہنمائی چاہتی ہوں اس لیے ہمیں وقت پر ٹکٹ بک کرانے میں آسانی ہو جائے گی اور سفر کے دوران کوئی دقت پیش نہیں آئے گی براہ کرم ہمیں سادہ الفاظ میں طریقہ سمجھا دیں